जौखौ माबायदि सङो जौसो होनो गवालफारानिया जौखौ माबायदि सङो आं खोन्थानोसै जौखो एमावखौ बै मोखोना बिलाइखो खायो ओमफाय खुसेर बिलाइ होयो ओमफाय आनारस बिलाइ होयो बदब बदब देबाय लारु बानायबाय फोरानबाय जुमाइआ माइरङा ओंखाम बायदि संबाय ओमफाय एमावखो फोनबाय हरथाम हरब्रै जाब्लानो गरम बोथोराव फेलायनाय जाबाय नामा नंगौथ' र' फेयोब्रा हरथाम हरब्रैयाव जुदि एमावआ साफा बुंनो नांलियानो आंहा नै मागोआव जौआनो गैया साला बिहामजोखौ रायनो लुगैदोमोनलां एसेनो खान्थाजो खान्थानै खान्थानै दोनो आङो गोदोनि दिनाव आर बोरायाबो लोङोमोन ना बेसे आइ आफाखो लिंबोनोसै आलु भाजा एवनोसै मवबा अमा बेदरबो लायनोसै भाजा फुरा एवनानै लोंनोसै ग्रिब जनानै फेलेलु फेलाला फेलेलु फेलाला फेलु फेला ओइ दानि मानसिफ्रासो नांलायलाबायो नंगौना नङा दानि मानसिफोरा दोइद आं ओरै थोरै मोनलै ओइ मोनथार नांगोनलै आं बिदि होनना मा खोन्थाबावनांगौ आंलाय माइब्रा जौखौ मानसिफोरा माबायदि सङो संनानै हमग्रोयो हमनानै खेरखायाव दै गुदुंजों सुयो सुनानै बे थौनि रन्दैखौबो एमाव फोनना दोनो आरो बेखोबो जुमाइखोबो जुदा फोननानै दोनो जुदा फोनना दोननानै जेला हरथाम हरब्रै जाबाय स' लखबना दोनबाय बोन्थुम बोन्थाम खान्थायाव खोबनानै आरामसे प्लास्टिकजों खोबननै जि आराम बोनना दोनगोन ना मास मोनसेनि फिसिनांगौ बा है नैसिनियानो जाबायलै मास मोनसेनि फिसिनांगौब्ला इबायदि जों संना लोंबोदोंब्रा फिसौफोर दा बेखौनो खोन्थालायदोब्रा नोंहा बेखौ आंबो खोनासंसै इसे